हलो हा मां निशा देवानी थी ॻाल्हायां मां निशा देवानी थी ॻाल्हायां सोकीपाली तव्हांजी बुटीक आहे न त मूंखे पंहिंजी शादीअ जी साड़ी डिज़ाइन साड़ी ठारिहाइणी तव्हांजी बुटीक मां ठही वेंदी हा मूंखे पूरे चारो तरफ़ कढ़ाई खपंदी ऐं मथे जी कुझु पलो उहो चुनरी ठहंदी न हुन में पूरो छा नाम लिखाइबो अखंड सौभाग्यवती भव और मुंहिंजे पंहिंजे हस्बैंड जो मुड़ुस जो नाम ऐं मुंहिंजो नाम लख लिखाइबो और विच विच में फ़ोटोस लॻाइबा हा हा ठहियल साड़ी खपे सॼी हा पूरी ठहियल

पोइ मथा वरी लिखायल जेको खपंदो लिखाए लिखाए करे लेस आहे सॼी लेस आहे लिखाए करे हा बसि हा हा बसि हा

ऐं विच विच में जरदोशी वर्क बि खपंदी थी वेंदो घणा ॾींहं लॻंदा पंद्रहां ॾींहं लॻंदा ऐं घणा पैसा लॻंदव अठ हज़ार घणा न आहिनि हा उहो सभु ठीकु आहे पर थोरा सां घटि कयो हा न

साढी सत हज़ार वठो न कमु त सफ़ाईअ जो कजो पूरो सुठे सां साढी सत हज़ार वठो खणी अच्छा ठीकु आहे पोइ भली तां तयारी कयो पोइ उहो छा चइबी आहे पंद्रहनि ॾींहंनि में पक ॾेई छॾिजो देरि न कजो टाइम सां हा मां अॼु ई ॾेई वेंदीमांव तव्हांखे साड़ी ऐं तव्हां पोइ जल्दी सां जल्दी जेतिरो जल्दी थी सघेव कजो कमु ठीकु आहे